हमे सबसँ पहिले बिहारके शिक्षा व्यवस्थाके बारेमे अपने सबके बताय दी बिहारके शिक्षा व्यवस्था एतेक बढ़िआँ भए गेलय हन कि हरेक क्षेत्रमे छै इसकुल भए गेलय हन जेनाकि मध्य विद्यालय भए गेलय प्राथमिक विद्यालय भए गेलै अगर कहीं जेनाकि मुस्लिम लोग रहय छथिन मुसलमान छथिन तऽ वहाँ उर्दू मकतब जेना कहय छै मकतबके व्यवस्था छै बिहारके शिक्षा बहुत बढ़िआँ भए गेलय हन शिक्षा व्यवस्था अभी तऽ लैंगिक असमानता छै लड़का लड़कीमे भेदभाव अभियो लोककेई नहि लगय छै कि ई हमर लड़िका छै ई हमर लड़की छै दुनू एके कोखिसँ जनम लेलकै एके मायके बेटा बेटी छै ई समझमे नहि आबय छै जेनाकि अगर लड़के छै लड़िकाके पढ़य खातिर अभियो छै कि दिल्ली बम्बइ कलकत्ता केयो भेज दै छै इएह पर अगर लड़की कहतइ कि हमे पढ़य खातिर जे छै जेनाकि हमे एक जिलासँ दोसर जिला जेबय भेजय लए नहि चाहय छै हुनका सबके लगय छै कि हमर घरके ई बेटी छै जेतय पढय लए कहीं किछु गड़बड़ सड़बड़ नहि होइ जाइ ई भेलय हन अभी लैंगिक असमानता बहुत जादा छै लेकिन धीरे धीरे कम भए रहल छै आओर भेदभाव भी अभी खूब कसिकऽ छै जेनाकि छै जेना कोइ बाभने भेलखिन तऽ हुनका लगय छै ई डोम भेलय ई मुसहर भेलय हिनका घरके हम पानि नहि पीबय खयबै नहि छोटका जातिके छथिन ई सूप बिनय छथिन ई डोम भेलय जानवर मरल रहय छै एने ओने फेकय उकय छै तऽ हुनका यहाँके पानि खाय लए ई सब पसन्द नहि करय छथिन अगर भोजो भात करय छै तऽ कार्ड उर्ड दै छै तऽ भेदभाव भोज भात खाइ लए नहि जाइ छथिन इएह सब भेदभाव कारण जे छै हमर समाज पिछड़ल आइ छै हमर गाँव घर आर अभी छै मुखमन्त्री जी छै कन्या उत्थान योजना ई बढ़िआँ छै जेनाकि छै गाँव घरमे कोइ लड़की जेनाकि छै जनम लेलकै ओकरा खातिर कन्या बिवाह योजनावला जे कुछो स्कीम छै ओकरा तहत लोग पैसा जमा करय छै ताकि पैसा जमा कयलाके बाद जब हमर बेटीके शादी होतय तऽ हमर पैसा निकालबय अपन बेटीके शादीमे खर्चा करबय तऽ हमरा धीरे धीरे जे छै पैसा एक जगह मोट होतय आओर हमरा की कहय छै बेटीकऽ बियाहमे काम एतय बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभी की भयल छै हमर सबके गाँव घरमे जेनाकि हमर गाँव घर कोइ दीदी बहिन चाची जेनाकि पेटसँ रहि गेलखिन तऽ पेटसँ रहलाक बाद टेक्निकल समय भेलय जेनाकि पेटसँ रहलाक बाद डाक्टरके पास जाय छथिन देखबय लए छथिन वहाँ अल्ट्रासउण्ड एक्सरा के माध्यमसँ कि हमर पेटमे कोन चीज छै बेटा छै कि बेटी छै अगर जेना हुनका पता लागि गेलय कि बेटी छै आओर हुनका पहिलेसँ अगर दू तीन गो बेटी छै तऽ उ की करय छथिन गर्भेमे ओकरा मारि दै छथिन ओकरा जन्म लइए नहि दै छथिन जकर कारण छै कि आइ अपन बिहारके स्थिति ई गड़बड़ भए गेलय कि बेटा जादा भए गेलय हन आओर बेटी बहुत कम भए गेलय हन जकर तहत की कहय छै बिहार सरकार कहियै ओकर तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी छै गाँव घरमे लोक आबय छै प्रचार प्रसार करय खातिर आओर आओर बहुत चीज छै लेकिन अभीके तौरपर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओके तहत बहुत बढ़िआँ चीज छै अभी की भए गेलय हन अगर लड़िका दस गो छै तऽ लड़की ओकरापर तीनसँ लए कऽ चारि मिलय छै काहे कि लगय छै हुनका कि बेटी हमरा होइ जेतय फेर हमरा शादी करयमे रुपैआ पैसा कहाँसँ ओकरा देबय ई सब सोचय पड़य छै आओर जेनाकि छै इएह सब सोचय पड़य छै लेकिन हुनका ई नहि पता छै मुखमन्त्री कन्या उत्थानके तहत जे छै लड़कीके बियाह कयलाक बाद पैसा मिलय छै रुपैआ मिलय छै ई सारा चीज मिलय छै ई हुनका जानकारी नहि छै लेकिन बिहार सरकार कन्याके प्रति छै लड़कीके प्रति बहुत बड़ा योगदान देने छथिन आओर बहुत पैसा मिल पाबय छै आओर की जेनाकि छै गाँव घरमे जेनाकि आजकल चललइ हन कि शादी करबय तऽ मोटर साइकिल एने ओनेवला बात उ सब लेब बन्द भेल छै